जैसे घर बनेलियै घर बनेला र बाद घरमे पूजा करलियै घरबास करलियै ओकरा मऽ पण्डितजीकेँ बोलेलियै ओकरो बाद ओकरामे फल उल मङ्ग मङ्गेलियै नारियल उरियल केरा सेब कपड़ा सभचीज पण्डितजीकेँ भी कपड़ा दय लए पड़लै दक्षिणा देलियै ओकरामे भोज भात भी करलियै दसटा लोककेँ खिलेलियै ओकरा बाद भ सत्यनारायण भगवान जी रऽ फेरो पूजा करलियै कलश बैठेलियै कलश रऽ ऊपरमे नारियल देलियै पल्लव देलियै फल देलियै चारो चारो कोनामे कलश बैठाबै छियै बढ़िआँसँ दीप नेसै छियै आ सभ बैठि कऽ पूरा सभ बैठि कऽ पू पूजा करेलियै सभपूजामे बैठेलियै ओकर बाद